जी हाँ हाल ही में मैंने एक कूलर ख़रीदा है वह बहुत अच्छा है बहुत कम लाइट खाता है और उसका उपयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में हमें मुझे आसानी होती है और उसका उपयोग करना मेरे लिए बहुत सरल और सहज है उसका उपयोग बहुत अच्छा है